आसामनि जारिमिन आरो हारिमुखौ नायोब्ला बुहुम आवहाय गासिबो जायगायावनो बेसोरनि मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय थानाय गाननाय जोमनाय गासैबो भुमखौरांनि बिथिंखौ नायनानैनो सोनारो जेरै बे जायगानि बिदुं बेनि जायगानि हा फोरनि बा थासारि बेफोरखौ नायनानैनो बेसोरनि गाननाय जोमनाय मावनाय दांनाय गासैबो हाबा हुखा गासैबो सोनारो जोंनि आसामाबो मोनसे जायगा जेरावहाय गोजां बोथोर सम बे बोथोर समा गोग्लैयो जोंना जागायजेनो अक्ट'बरनिफ्राय बा नबेम्बरनिफ्राय लानानै फेब्रुवारि दानसिम आरो मेसें बोथोर बेखौनो जोङो मेसें बोथोर होननानै बुङो आरो दैज्लां बोथोरा जोंहा जागायो एप जुन जुलाइ आगस्ट सेप्टेमबर जोंनि आसामाव जेरै जायगानि बा बारहावानि बिथिंआव सोनारनानै हाबा हुखाफोरखौहाय जेरै आबाद मावनानै जोंनि आसामाव स्निजि जौखोन्दोनिबो बांसिन सुबुंफोरानो बा स्निजि जौखोन्दो सुबुंफोरानो आबादनि सायाव सोनारनानै थांनानै थायो आबाद मावनो थाखाय जोंहा नांगौ दै हाफोरनि थासारिया गाहाम जानांगोन जेरै जों मा आबाद मावो बेनि सायाव सोनारनानै जोङो आबादफोरखौ मावनांगोन आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोरा गुबुन गुबुन रोखोमनि बारहावाजों दैदेन जायो जेरै गुबुन गुबुन जायगाफोर जेरै हाजो हाला दङ आसामाव हायेनफोर दङ गुबुन गुबुन जायगाफोरा ब्रह्मपुत्र दैजोंहाय लोमसावजानानैहाय बेयाव हासार जगायनानै गालाङो एसे अखा हाबानो बा दैज्लांनि समफोराव बेसोराव हाया लोमसावो बेसोराव गुबुन गुबुन आबादफोर जेरै माइ बायदिफोरा जाया आरो आसामनि गोबां जायगाफोराव नो आसामखौ जोङो साहा आबादनि थाखाय मुंदांखा होननानै मिनथियो आसामनि साहा आबादा बुहुमावनो मुलुगनाङैनो मुंदांखा होननानै बुंनो हायो आसामनिफ्रायनो गोबां साहा आबादफोरखौ जोङो बायजोआव दैथाय हरो बा इकस्पर्ट खालाम हरो आरो बेनो जोंनि थाखाय गोबां रेभेनिउ जगायनानै होयो जोंनि आसामावहाय गुबैयो यै होनोब्ला जोङो माइ आबादखौ होननानै मिनथियो माइ आबादखौ जोङो मावनो थाखाय जोंनो दै नांगौ बेरो हानि हानि थासारिया मोजां जानांगोन बेनि सायाव सोनारनानै जोङो जेब्ला अखा हायो अखा हानाय बोथोर बेफोरावसो जोङो माइ आबादखौ मावनाय जायो जेरै गुबुन गुबुन जायगायाव माब्लाबा समाव दै मोनो माब्लाबा समाव दै मोना थ' बेफोरनि सायाव सोनारनानै गुबुन गुबुन बोथोर लानानै गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन समाव आबादफोरखौ मावनाय जायो आसामनि गोबां जायगाफोरावनो दैज्लांनि समाव दैजों लोहाब जानानै बेफोराव माइ आबादफोरा जाया बेफोरनि थाखाय बेफोराव फाथो आबाद बायदि आबादफोरखौ मावो बेफोरनि थाखायबो आसामाहाय मुंदांखा आरो गोबां फोरबोफोरखौ आबादनि सायाव सोनारनानैनो आसामाव खुंफुंनाय जायो गाहायैनो जोङो आसामाव मोनथाम फोरबोफोरखौ फालियो आबादनि सायाव सोनारनानै बेफोर जाबाय मागो बिहु आरो खाथि बिहु आरो बैसागो बे मोनथाम फोरबो फोराबो आबादनि सायावनो सोनारनानै जोङो खुंफुङो जेब्ला जोङो माइ गायजेनो माइ गायनायनि उनाव खाथि बिहु बे समावहाय जोङो माइ गायखांनानै गोजां बोथोर फैनोसै समाव जेब्ला अखा हानायफोरा बन्द' जास्राङो बे समाव जोंहा एम्फौ एनला फोरा जोंनि आबादखौ जाहाते खहा खालामा बेनि थाखाय गोबां फुजा बायदि बेफोरखौ होस्राङो आरो आबादनि फोथारफोराव जोङो जे'वारि बाथि बा माबा अर बेफोरखौ सावनानै दोनो जा बेनि फोथायनाया जाहैबाय खि एम्फौ एनलाफोरा बेयावहाय फैनानै बारसोमनानैहाय जोंनि आबादखौ थैनानैहाय जोंनि आबादाव जाहाते जेबो खहा खालामा आरो बेनि उनाव जेब्ला जोङो माइ आबादफोर बा जोंनि आबादनि मावनायनि फिथाइ फोरखौ मोनो बेनि उनावहाय जोंहा फालियो मागो बिहु बे फोरबोखौ जोङो जोंनि आबाद मावनानै मोननाय फिथाइफोरनि बेनि फिथाइखौ गाहामै जोङो मोनखांनायनि थाखाय मावखाङै दांखाङै जोंहा फसल खौ गाहामैनो गाहाम दैखांनो हानायनि थाखाय बियो मोनसे रंजानायनि फोरबो आरो बिनि उनाव जोङो बैसागु फोरबोखौ फालियो जाय फोरबोखौ जोङो रंजानायनि थाखाय फालियो बेबो आबादनि सायावनो सोनारनानै जायो